साढ़े ग्रांऽ बिच्च ते हून ते चलो निक्के निक्के दो त्रै सैंटर बनी गै गेदा ऐं जेह्दी लोकें बी लोड़ बी ऐही पैह्लैं जिसलै में कोई निक्का हेंदा हा कोई कोई दो त्रै साल्लें दा ते घरैं आह्लें कोला चलो सुनने मिले दा कि साढ़े इत्थे कोई इक्क बी हस्पिटल नी ऐहा ढंग्गे दा लोग बचारे आस्से पास्से दा जिन्ने बी औंदे हे सारेंई मुशकल होंदी ही लोग ते पैह्लें चलो इन्ने स्याने हे कि घर गै अपनै इलाज़ लूज करी लैंदे हे सब किश घर गै होई जंदा हा इयां पराने लोग स्याने होंदे हे हून दे टैम चलो एह् बल्लैं बल्लैं डवैल्लमैंट होने कारन साढ़े जम्मू कश्मीर बिच्च हून जेह्ड़े इत्थे हस्पिटल प्राईमरी हैल्थ सैंटर बनी दे पैह्लें जिसलै बने हस्पिटल उसलै के देवक ही बिच्च उत्थें हस्पिटल पुज्जना मुश्कल होई जंदा हा बरसांती दे दिनें ते पुज्जना मुश्कल होई जंदा हा बिच्च पानी आई जंदा हा उत्थे जाना कियां ते उसलै ओह् उंदे आस्सै पुज्जना बी मुश्कल हा हून एह् ऐ कि गौरमैंट जियां जियां डवैलमैंट दी तरफ उप्पर ध्यान देआ दी ऐ ते लोकें आस्तै आसानी होआ दी ऐ लोकें सुविधा मिला दी ऐ समझो हून साढ़े इत्थे सामने गै इक हस्पिटल प्राईमरी हैल्थ सैंटर ऐ पैह्लैं ते उत्थें डाक्टर गै नी होंदे हे पैह्ले जा पैह्लें दी गल्ल करो ते डाक्टर गै नी होंदे हे हून एह् ऐ कि डाक्टर थोह्ड़े मते आई दे ते दून जेह्ड़ी समान समून जेह्ड़ा जरूरत होंदी ही ओह्बी आई दा पैह्ले ते ओह्बी बड़ा मुश्कल होंदा हा ग्राएं दे लोकें औना इत्थें पुज्जना ते चलो दी रैफ्पर करी देओ जम्मू इनेंई की कि समान गै नी होंदा हा कोई टूल जेह्ड़ी सरिंजां नी होनियां इंजैक्शन नी होने ओह्दे कारन लोकें बचारें किश लोक ते जम्मू गै नी पुजदे हे इत्थै उं'दा दम धोड़ी ओड़दे हे बड़ी मुश्कला दिक्खी दियां साढ़े ग्राएं ग्राएं बिच्च लोकें बौह्त मुश्कलां दिक्खी दियां हून इंदे मुश्कलें दी थोह्ड़ा थोह्ड़ा जेह्ड़ा होआ दा ऐ निवार होआ दा ऐ जेह्ॅड़ा लोकें आस्तै बहुत जरूरी ऐ हून जेह्ड़े इत्थें हस्पिटल बने हे कोई दो साल पैह्ले उसी हस्पिटले पैह्ले बी कोई ओह् नी ऐहा रस्ता नी ऐहा मतलव पैद्दल गै लोग जाई सकदे हे गड्डी शुड्डी ऐनी पुजदी ही जिसलै देवका पानी आई जाना गड्डी दा पुज्जना मुश्कल होई जाना हून एह् कि हून दऊं साल मगरा दऊं साल पैह्ले इक साढ़े गवर्नर साह्ब होर इत्थै पुज्जे उनें दिक्देखेआ ना इत्थै हस्पताले रोड़ ते ना लोकें आना जाना कियां एह् ते बड़ा मुश्कल ऐ फ्ही उनै आर्डर कीता कि इक इत्थै हस्पतालै तक्कर रोड़ बनाओ ओह् फ्ही जिसलै आर्डर ते करी गे फ्ही लोग गे भाई साढ़ा कम्म होआ दा नी ऐ रोड़ नी बना दा फ्ही दो त्रै साल होर लग्गे फ्ही जाईयै कुदै रोड़ बनेआ कुदै हस्पताले हून ते एह् ऐ कि हून मज़े कन्ने गड्डी हस्पताले अन्दर पुज्जी जंदी ऐ ते लोकेंई शैल सुविधा होई जंदी भाई हून उत्थें जाइयै बंदा जेह्ड़ा कोई जादा पराने बजुर्ग न उनैं पैद्दल कुत्थें पुज्जना होंदा उत्थें उनें ते मुश्कल गै मुश्कल ही हून एह् ऐ कि गड्डी जां मोटर सैकल निक्का मुट्टा जेह्ड़ा इत्थे पुज्जी जंदा ते जिन्ने बजुर्ग बचारे हैन ते उने बी राम कन्नै उत्थें पुज्जी जंदे ते उंदा लाज़ होई जंदा ते अज कल ते चलो गौरमैंट जेह्ड़ा करा दी ऐ ते ओह् ते सारे जिन्ने निक्के मुट्टे बड्डे सैंटर ऐ उने ओह् करा दी ऐ मतलव अपडेट करा दी ऐ जेह्दे कारन लोकें सुविधा मिलै हून ते साढ़े इत्थे एमसबी लगी पेआ बनन जेह्दी स्हानू किन्ने चिरे दी लोड़ ही जेह्दे कन्नै साढ़ी साढ़े लोकेंई दिल्ली जाने पौंदा हा लाज़ कराने हून सारी तुसें सुविधा ओह् इत्थें मिलनी ऐ ओह् लोड़चदी बी ऐही ओह् जरूरत ही लोकें दी हून ते लोक मज़े कन्नै जेल्लै इत्थें शुरु होआ ते लोक मज़े कन्नै इत्थें अपना कम्म करी सकदे न लाज़ कराई सकदे न जो मर्जी मतलव होर कोई निक्की मुट्टी बमारी दस्सी सकद् इत्थें बड़ी बड्डी टीमां बैठी दियां न इत्थे लोकें रोज़गार बी मिलना जेह्ड़े साढ़े ग्रांऽ ग्रूं बिच्च निक्के निक्के जेह्ड़े एह् बने दे प्रैमरी हैल्थ सैंटर न इत्थें पूरी सुविधा ते चलो नेंई हैन इयां कोई आक्खो भाई इत्थे ओह् ऐक्सरे मशीन नेंई होग ते ऐम आर आई नेंई होंदी होग और चलो निक्का मुट्टा जेह्ड़ा इयां ट्रीटमैंट होई जंदा समझो डाक्टर बी अजकल आई जंदे पैह्ॅले ते डाक्टर बी बड़ी मुश्कलें पुजदे हे पुज्जना कियां देवका पानी आई जाना डॉक्टर जेह्ड़े पार ते ओह् पार रेह् ते जेह्ड़े रोआर ते ओह् रोआर रेह् लोकें बचारें कोईयें इत्थें इत्थें साढ़े जेह्ड़ी साढ़ी साईड इत्थें सप्पें दे बड़े केस होंदे सनेक बॉईट दे ओह् बचारे लोग इत्थें पुज्जदे हे ते इत्थें उंदी कोई इलाज़ नी ऐहा बड़ा मुश्कल हा और पैह्ली गल्ल पुज्जी गै नी पांदे हे हून ते एह् होआ दा भाई थोह्ड़ा थोह्ड़ा एह् इंदी जेह्ड़ी गौरमैंट आई ऐ जेह्ड़ी साढ़ी मोदी गौरमैंट इनैं शैल कम्म कीते न मतलव रोड़ बनी जान रोड़ बनी गे हस्पतालें हस्पताल बंदा मज़े कन्नै पुज्जी जा हून ते इंदे कन्नै एह् होए दा कि इंदे कन्नै होर बी जेह्ड़े इंयां बच्चे टीके शीके लग्गने होंदे बैकिसीनां लग्गनियां छोटे न्यू बोर्न बच्चेंई अजकल आंगन बाड़ी बर्कर जां निक्के निक्के इंदे हैल्थ सैंटर होर बी ऐ कि ओह् हर ग्रांऽ ग्रां बिच्च उनेंई मतलव बैक्सीनां लग्गा दियां जेह्ड़ी बच्चे ई बड़ी जरूरी ही पैह्लें उनेंई लुआने बी कुत्थें जाना पौंदा हा जम्मू जाना पौंदा हा ते निक्के बच्चेई लेइयै जम्मू जाना बड़ा मुश्कल होंदा हा निक्के बच्चेई लेइयै जाना जम्मू जाना बड़ा मुश्कल होंदा हा ते अजकल मुश्कल घटी समझो थोह्ड़ी ते ओह् समझो अज कल घर इत्थै अध्दे ते घर घर आई जंदे पता करन आई जंदे ओह् बैक्सीन लानेई मतलव पता करनेई आशा बर्करां बा शैल कम्म करा दियां चलो हून एह् ऐ कि जेह्ड़े फैसलिटी साह्नू जेह्ॅड़ी फैसलिटी स्हानू जम्मू जाइयै थ्होंदी ही ओह् अजकल मतलव ग्रांऽ ग्रांऽ मिला दी हस्पताल बंदा पुज्जी जंदा मज़े कन्नै गड्डी लेइयै पुज्जी जंदा मोटर सैकल लेइयै पुज्जी जंदा कोई इन्ना मुशकल नी रेह् दा ऐ हुन ते होर गल्ल करा में पैह्लैं स्टाफ बड़ा घट्ट औंदा हा स्टाफ आना स्टाफ हस्पताल दा व फ्ही आना उनें केह् करना जेल्लै इत्थैं समान गै घट्ट हा इंजक्शन नेंई दवाइयां नेंई दवाई कोई मंगनी ते उनें आखना जी बाह्रा लेई लैओ प्राईवेट दकानै अप्परा ते ओह्दै पर बी लोग सोचदे हे भाई जाइयै फायदा बी केह् ऐ इत्थे हून एह् ऐ भाई जगह जगह जेह्ड़े निक्के निक्के सैंटर बने दे न उत्थै हर चीज तुसें ई मतलब महैया होआ दी ऐ मतलव हर चीज़ तुसें दला दे न तुसें ओह् निक्के निक्के सैंटरें बच्चे ई बैक्सीन लग्गा दी ऐ ते कुसेई ओ अल्टरासाउंड ऐ ओह्बी अल्टरासाउंड बगैरा बी होई जंदा बिच्च उनें बार रक्खे दे जियां कुसे नै सोमबार रक्खे दा इयां बड्डे हस्पिटल कोई सोमबार होईया थुआढ़ा कुसै दी मंगल बार होई जाग इयां करी करियै चलो हून एह् ऐ भाई अजकल दे दौर बिच्च हस्पिटल बड़े जरूरी हे जेह्ड़े साढ़े लोकेंई ते ओह् गौरमैंट नै पूरे बी कीते जेह्ड़ी जेह्ड़ी चीजां जरूरत हियां लोकैं आसे ते पूरियां बी कीतियां ते हून मज़े कन्नै तुस पुज्जी बी सकदे गड्डी जेह्ड़े निक्के निक्के सैंटरें गड्डी च बैट्ठो ओह्बी उत्थें पुज्जी जंदा बंदा उत्थें जेह्ड़े साढ़े इत्थें दे हस्पताल न हून ते मतलव अस सारे साढ़ै आस्तै आसैस्सएवल न अस पुज्जी सकने उत्थे मज़े कन्नै इन्ना कोई ओह नि रेह दा हून चलो जेहड़ी बड्डी बड्डी इयां होर सुविधा होंदियां बल्लै बल्लै गौरमैंट उब्भी पूरी करग ओह् बी इत्थे पुज्जग सारा समान जेह्ड़ा भाई जेह्ड़ा अज्ज बी साह्नू जी ऐन सी जाना पौंदा जी ऐन सी जाना पौंदा जां अग्गें पिच्छें ऐमस बिच्च जाने पौंदा बल्लैं बल्लैं ओह् बी फैसलिटियां इत्थें पुजगंन